टेलिविजन पर मेरा पसंदीदा सो कौन बनेगा करोड़पति के बी सी है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक है इसमें बहुत सारे ज्ञान के प्रश्न आते हैं और प्रतियोगिती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें अपने ज्ञान का भी पता चलता है और इसमें पैसे का भी प्राप्त होते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोग जितने से जितने सवालों के जवाब दे पाते हैं उन्हें उतने से उतने अधिक धनराशि प्राप्त होती है यह सोनी पर आने वाला बहुत ही प्रचलिक रियाल्टी सो है या यूँ कहें कि एक सो है जो आपको आपकी प्रतिभा से अवगत कराता है इसे देखने के बाद आप अपने आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांचित और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं इसमें इस इस सो का प्रारंभ दो हज़ार छः से हुआ था जिसमें कि लोग अधिक से अधिक भाग ले चुके हैं और बहुत ही अधिक धनराशि प्राप्त कर चुके हैं इसमें कड़ोरों रुपये का पुरुस्कार प्राप्त होता है इस पर देखने से मुझे भी ज्ञान की कुछ प्राप्ति होती है और इसमें अभी नया नया विस्तार हुआ जा रहा है जिसकी वजह से और भी लोग जो वहाँ नहीं कर पाते हैं प्राप्त धनरासशि वे बाहर आकर अपने इस मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इस सो का आरंभ दो हज़ार छः में हुआ था जो कि अमिताभ बच्चन द्वारा होश्ट किया जाता है इसे बीच में शाहरुक़ ख़ान द्वारा भी होस्ट किया गया किन्तु उतना प्रभाव नहीं पड़ पाया उनका और पुनः अमिताभ बच्चन द्वारा फिर से शुरू किया गया है अभी आगे देखते हैं यह किस प्रकार से और आगे कुछ हो पाता है इसमें आगे कुछ नया नवाचार होता है या नहीं धन्यवाद